की अछि जी चलबैत छियै

जी जी

कनी टाइमसँ समय तऽ देबऽ पड़त कनी समय देबऽ पड़त

देबऽ पड़त हँ

हँ एसीके बेवस्था छै एसीके बेवस्था छै

से चीज छै एहिमे ठीक ठीक ठीक आउ

ठीक छै ठीक छै ठीक